اگر کوئی شخص فوٹو گرافی بطور شوق یا پیشہ سیکھنا چاہتا ہے تو اُس کے لیے سب سے پہلے اُس انسان کے اندر پیشنس ہونا چاہیے کیوں کہ ایک انسان کے اندر جب پیشنس ہوں گے فوٹو گرافی اتنی آسان نہیں ہوتی فوٹو گرافی کرنے کے لیے انسان کے اندر پیشنس ہونا ضروری ہے کیوں کہ ایک اچھا فوٹو لینے کے لیے کبھی کبھی کافی دو دو تین تین دِن لگ جاتے ہیں پھر انسان اُس میں بہت مہنگا پیشن ہے کیوں کہ اِس کے اندر ایک اچھے کیمرے کی ضرورت ہوتی ہے پھر یہاں پر ہمیں اپنے ساتھ کسی ایک ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ رہے ہماری ہیلپ کرے تاکہ ہم ایک اچھا فوٹو لے سکیں پھر ہمارے پاس اگر ہمیں کسی جگہ کی فوٹو لینی ہے تو اُس جگہ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جگہ کیسی ہے کیسی نہیں ہے پھر اُس کے بعد جب یہ سارا پروسیس ہو جاتا ہے فوٹوز اچھی لینا پھر اُس کے بعد جگہ کو اچھا دیکھنا کسی انسان کی ہیلپ لینا اُس کے بعد ہم کو جانا پڑتا ہے ایڈیٹنگ کرنے کے لیے کیونکہ ایک اچھی فوٹو گرافی کرنے کے بعد بھی اُس فوٹو گراف کے اندر بہت ساری چیزیں رہتی ہیں تو اُس کو ایڈ کرنا رہتا ہے ایڈیٹنگ کر کر پھر اُس کو ایکسپلور کرنا رہتا ہے چیزوں کو باہر نکالنا رہتا ہے تب جا کے وہ ٹاسک کمپلیٹ ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا ویسے جو فوٹو گرافی ہے ایک بہت مہنگا شوق ہے بہت اچھا شوق ہے صبر والا شوق ہے کیوں کہ اگر ہم جلد بازی کریں گے تو کبھی بھی ہم ایک اچھا فوٹو نہیں لے پائیں گے فوٹو لینے کے لیے تو صبر انسان کے اندر ہونا بہت ضروری ہے